हेलो नाल्ल पाडपी उलयता हय म्हाका जो नंबर शेजारीन दिल्लो म्हाका हे नाल्ल काडपाक जाय आल्हे आमगे तिशेक माड आसा आं रजीना मुंडी स्कुला कडेन हो थंयसून वयर येवंक जाय कितले घेता तूं एक माड आनी उतरलेलो नाल्ल जाय आल्यार आं आनी म्हाका हेवू करपाक जाय आसले म्हाजे माड हे करून मुळां उसोन घेवपाक जाय आसले ताका कितले घेता आनी तुमचे कडेन सारें घालूंक बीन मेळटलें म्हाडान कितलो म्हारग भांगार लायत कित आं बरें एक एक साक आठ आनी क्लीन बीन आमी करचें ना हय यें माड न्हू कचरो हांव हे क्लीन करचे ना तुमकां करचो पडटलो

आं बरें आं आमी एक क्लीन करता थेयतात आनी केन्ना येतात तर तूं फाल्यां आं धांक चार जाण कसो येता

बस स्टोपार येता तुमकां व्हरपाक हांव तूं खंय रावता तर कुठ्ठाळी तुका बस मेळटलें डायरेक्ट आमचे स्ले स्कुला कडेन पावता तूं चलोन पावता तरची ना येता वोत खंयचें आता थंडी मरे बरें हांव येता व्हरपा तुमकां